हैलो तव्हां शिवानी ट्रैवल्स मां सां ॻाल्हायो मूंखे तव्हांजो नंबर मानिक भाई ने ॾिनो हुई कि कॾहिं ज़रूरुत पए ट्रैवलिंग लाइ त तव्हांखे कॉन्टेक्ट करे सघंदा आहियूं मांखे ख़ाली सुभाणे जी हिकु गाॾी बुक कराइणी आहे मुंहिंजे घर खां एयरपोट ताईं जी छो की सुभाणे मुंहिंजी लेट नाइट फ्लाइट आहे चईं लॻे जी मुंहिंजो एरिया आहे अलथाण त मूंखे अलथाण ता सूरत स्टेशन पहुचणो पवंदो त मुंहिंजी जेकी फ्लाइट चारि लॻे जी आहे त मूंखे ॿ अढ़ाई ताईं त एयरपोर्ट पहुंचणो पवंदो मतिलबु तांखे कैब मोकिलिणी पवंदी अराउंड हिकु ॿारहं साढी ॿारहां जे आसपास त ऐं तव्हां इहा कैब मोकिले सघंदा आहियो ऐं रिक्वेस्ट आहे की हिकु सेफ ड्राइवर मोकिलिजो जेको लेट नाइट मूंखे सेफली पहुचाए छॾे मुंजे एयरपोट ते ऐं लेट न थिए जीअं ड्राइवर सेफ हुजे लेट न थिए प्लस मां अलथाण में गोगा चौक ते ॿिठो हूंदुंमि स्टेशनरी जे यश स्टेशनरी जे ॿाहिरि ॿिठो हूंदुंमि त लोकेशन जो त वधीक प्रॉब्लम न ईंदो बसि मूंखे ख़ाली टाइम ते पहुचाए छॾे ऐं तव्हां मूंखे जेकी बि अदर डिटेल्स आहिनि प्राइस ड्राइवर जो नंबर गाॾी नंढी हुजणु खपे गाॾी न मूंखे वॾी गाॾी न खपे मूंखे सामान वधीक कोन्हे ऐं मां हिकु अकेलो ॼणो आहियां चारि बैग आहिनि ख़ाली सामान वधीक कोन्हे मुंहिंजो तव्हां ख़ाली मूंखे प्राइस ड्राइवर जो नंबर गाॾी कहिड़ी हूंदी उहो ख़ाली मूंखे वॉट्सप ते मैसेज करे छॾिजो ऐं तव्हां इहो करी पाईंदव कि न उहो मूंखे जल्द खां जल्द ॿुधाइजो त न त मां अर्जेंट में ॿिए कंहिंखे कॉन्टेक्ट कयां थैंक्यू